भारत में गाड़ियों से आने जाने का सिस्टम बहुत ही सरल है और उसको बहुत सही ढंग से इस्तेमाल किया जाता है इसको सुचारु रूप से चलाने के लिए ये संचालक होता है जो उसको अपने अंडर संचालित करता है इसके लिए जो टीमें होती है वो बराबर लगातार उसकी देखभाल करती है और इधर उधर जाते समय या सफर करते समय लोगों को इन मुसीबतों का सामना पड़ता है कि उनको हर जगह खाने पीने कि व्यवस्था का सामना का पता है पीने के पानी कि भी समस्या होती है इसलिए इस मुसीबतों को उनको झेलना पड़ता है इस सिस्टम में सुधार करने के लिए हमको समय समय से गाड़ियों से आने जाने से पहले अपना प्रबंध करना चाहिये जैसे कि हम गाड़ी के अंदर सफर कर रहे हैं तो हमारे पास थोड़ी सी कम समय वाला जो है उनका सिर्फ नाश्ता का व्यवस्था होना चाहिये और कारण से पानी का सदुपयोग अपने आप ख़ुद करना चाहिये और अदी आप पानी अपना ख़ुद साथ ले कर चलेंगे तो आपको कभी भी उस पर अविश्वास नहीं रहगा उस पर विश्वास रहेगा और वह स्वच्छ रहेगा निर्मल रहेगा उसको पीने से आपको कोई हानी नहीं होगा इस वजह से इन सिस्टमों को आप ध्यान में रखते हुए जब भी आप कहीं सफर के लिए जाते हैं तो इनका व्यवस्था करना चाहिए ख़ास करके सर्दी के मौसम में आप यदि ट्रेभ सफर कर रहे हैं तो आपके पास में आपको मतलब गर्म कपड़ा पहनना चाहिये और कारण से वो उसको ओढ़ने के लिए भी आपके पास कोई अच्छा साधन होना चाहिये इन सब मुसीबतों को दूर करने के लिए आपको स्वयं अपने ऊपर निर्भर होना चैहिए जैसे कि आप सफर में जाते हैं तो ये मत सोचिए कि हम वो कोई और देगा आपको खाने का व्यवस्था या पीने का व्यवस्था तो हर हालत में मिलता है मगर वो भी अच्छा नहीं रहता है तो आपका मन या दिल नहीं भरता है तो उसको आप इस्तेमाल नहीं करते हैं इस वजह से सबसे बेहतर है कि आप अपना ख़ुद आप अपना साथ उसको लेकर और सफर करे तो आपको बहुत आनंद आएगा इस वजह से इनको सुधार किया जा सकता है दूसरी बात जब सफर में आप जाते हैं तो आप किसी पर भरोसेमंद नहीं होना चाहिये क्योंकि जिस पर आप भरोसा करेंगे वो आपके साथ में धो कर भी कर सकता है जिससे आपको हानी पहुँच सकती है इस वजह से इनमें सुधार करना है इन सिस्टम को अब बार बार यदि इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहिचक कोई परवाह नहीं होगा उनको ही आपको महसूस होगा कि हमको बहुत मुसीबतें आ रही है इस वजह से आपने जब जब सफर के लिए प्रयत्न करते हैं तो इर सब चीज़ को सेल्फ़ अपने आप ख़ुद व्यवस्था करके और आपको चलना चाहिये इस सिस्टम को सुधार करने का यही सबसे एक तरीका है और इस चीज़ को आपको अमल करेंगे तो आप भविष्य में उज्जवल रहेंगे ये बहुत ही लाभदायक चीज़ है